आं आंनि जिउआव देरसिन जेंनाया जाबाय रां जेब्ला फरायनाय सम फैदों अब्ला आंनियाव रांनि जेंना फैदों जेब्ला रांनि जेंना फैयो अब्ला आं बेनाव बैनाव रां लाथ'नो गोनां जायो अब्ला आंनि फरायनाया जि हेंथा खालामो जेब्लासिम आंनि रांनि जेंनाया जोबासै अब्लासिम आंना बे आंनि फरायनायाबो जोबाखै थेवबो आं आंनि गोसोखौ हमथानानै आं आंनि फरायनाय फारसे दावगालांदों मानो होनोब्ला नोंनि थांखिया थिग थानांगोन जेब्लासिम नोंनि थांखिया सहैजासे नोङो नाजाबाय थागोन अब्लासो नोंनि गासैबो साननायफ्रा साक्सेस जागोन जेब्लासिम नोंनि जेंनाजों नोङो नाख्रेबजानानै नों जेंनाखौनो देरसिन होननानै सानोब्ला नोंनि थांखिया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा जेरै आं आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां नारा नाथा नाजानायजों आगानसे आगानसे आवगायनानै आं दा मोजां थासारियाव दंफैयो जेन' आंनि जिउ जारिमिना जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोब्ला जेब्लानो आंनि जोनोम अब्लानिफ्रायनो आंनि जेंनाया आंखौ नाख्रेबदों जेसेबां जेंना फैया मानो नोंनि थांखिखौ सान गावबा गावनि थांखिखौ जोङो सिगां दोननानै आवगायलांनांगोन बेसेनोसै